तो हम उनसे सीखने भी चले जाते है देखने भी चले जाते है सब्ज़ियाँ देखने भी चले जाते है क्योंकि हमारे घर मे वही ताज़ी सब्ज़ियाँ बनती है ताकि कोई दिक्कतें न हो जिससे हमारी सा ताज़ी सब्ज़ियाँ खाने से सेहत भी अच्छी रेहती हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है और ज़्यादातर बीमारियाँ भी नहीं होती है अब यही सब्ज़ियाँ हम बाहर शहर में भेजते है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है की कुछ केम कुछ मिला भी देते हैं केमिकल की सही ताकि वह ताज़ी बनी रहे तो शहर के लोग खाने से बीमार हो जाते है पर हम तो खेत में रहते हैं तो हमे यह चीज़ें पता होती हैं जिस वजह से हम खेत मे ज़्यादातर समय बिताते हैं पापा के साथ भैया के साथ वह और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की सब्ज़ियाँ देखने को मिलती हैं खेती करने को सीखने को भी मिलता है